जी सर मेरी बात नितिन से हो रही है सर मुझे ना टूरिस्ट प्लेसिज़ बताइए मुझे घूमना है छिंदवाड़े में गो गो यहाँ पर सर यहाँ पर सिमरिया मंदिर है और तामिया पचमढ़ी तो ये सब जगह घूमना है तो सर आप कितना रैंट वगैरह लेंगे मतलब कैब करवा के देंगे या आप या फिर कुछ और

जी जी तो पूरा पैकेज बता दीजिए आप कि कितना कितना रेंट रहेगा और मतलब खाने की भी सर्विस आप लोगों की तरफ़ से रहेगी हँ जी सर कैब का बताया नहीं आपने कि कितना अमाउंट रहेगा अच्छा तो सिर्फ़ कैब का ही मतलब आप चार्जिस बताएँगे मतलब कैब ही बस रहेगी आपकी तरफ़ से बाकी का सब हमारे ही रहेगा ऐसा टाइप अच्छा जी पाँच हज़ार में आप पूरी जगह घूमा देंगें ओके और बाकी जो टोल वगैरह रहता है वो उसका अलग से चार्ज रहेगा या उसी में इन्क्लूडेड रहेगा सर अच्छा ठीक है ना सर और स सर मेरा नाम सानिया अली है मैं ख़ान कॉलोनी में रहती हूँ

तो आप मुझे यही नंबर पे कॉल संपर्क करिएगा मैं आपको मुझे जाना है थर्टी मे को ओके सर मैं आपको एक बार कॉल करके इंफ़ॉर्म कर दूँगी सुबह ही निकलेंगे हम लोग तो सात आठ बजे तक जी ओके थैंक यू